महाराज इक गल्ल इक दिनें दी गल्ल सनानां अस जेल्लै कोई पंजी पंजी छब्बी छब्बी सालें दे होई गेदे हे ना अस अट्ठ दस मुड़े हे जेल्लै सा सारें कश मोटरसाईकल हे अपने ते असेंगी बड़ा शौक होंदा हा के भई कुतै टूर उप्पर जाना टूर उप्पर जाना असें हमेशा प्लैन करना हमेशा कोई नेही गल्ल बनोनी महाराज जनोंदा गै नेहा साढ़ा शा फ्ही इक दिन महाराज असें सोचेआ महाराज जाना ही जाना मतलब उस दिन असें मतलब त्रै चार छुट्टियां आवा दियां हियां सारैं अपने अपने कम्म होंदे महाराज कोई कुर किन्नी दूर रौंह्दा कोई इन्नी दूर रौंह्दा फ्ही असें महाराज केह् कीता असें सोचेआ महां हून जाना गै जाना असें महाराज पूरा प्लैन कीता पैह्लैं गै त्रै चार दिन पैह्लैं गै असैं सोचेआ गी भई जाना असैं सारैं ते असें प्लैन कीता महाराज असें जाना कश्मीर इत्थुआं जम्मू कुला ते असें महाराज आखेआ भई कुसै भई कि सारें जाना होर कोई प्लैन नी चोपड़ ते असें पैह्लें शा गै पूरी तेआरियां रक्खियां के महाराज एह् एह् समान लेइयै जाना असें उत्थै केह् केह जरूरत पेई सकदी उत्थैं अपने कन्नै पट्रोल बी लेई जाना सब किश लेई जाना रौह्ने दा बी ताम जाम लेई जाना सब किश लेइयै जाना ते महाराज अस कोई इत्थुआं मेरे स्हाबै ओल्लै गर्मियें छुट्टियां हियां पेदियां महाराज असें गर्मियां दा टैम कड्ढेआ ते सारें कश अपना अपना मोटरसाईकल ते सारे इक इक मोटरसाईकल उप्पर हे अस सत्त जने हे जाने आह्ले अस महाराज कोई इत्थुंआं जम्मू कुला अस निकले कोई कोई दिनै सवेरै कोई दस बजे दस बजे निकले महाराज असें अपने अपनी आस्ता रक्खी स्पीड नां कोई मते तेज होऐ ते महाराज कोई सत्त अट्ठ बजे सत्त अट्ठ बजे भई न अस पुज्जी पेदे हे मतलब कश्मीर उप्पर असें रस्ते च सगुआं बिच्च ठंड बी बड़ी लग्गी सगुआं असें अपने कन्नै कोट शोट सब किश पाउड़दे हे कन्नै असें केह् कीते दा हा ट्रिप्पल रोल दी ओह् बी लेउड़ी हियां गैलनां भई इन्नी दूर जाना कल गी साढ़ा पट्रोल गै मुक्की जावा ओह् बी बड़ा चक्कर होंदा नी अस अपने कन्नै पट्रोल लेई गेदे हे सब किश ताम जाम असें अपना पूरा फिट करियै लेइयै गेदे हे कि भाई कोई रस्तै च नी कोई तंगी होई जा महाराज अस लेई गे फ्ही तुसेंगी महाराज पता गै ऐ कि जेल्लै दोस्तें कन्नै बाह्र निकलना होऐ बंदा सारी टैंशनां चेता भुल्ली जंदा सारे दमाके दे बोझ जिम्मेदारियां टैंशनां भुल्ली जंदा अस गे महाराज अस हे कोई चार पंज दिनें ताईं प्लैन उप्पर हे गेदे महाराज अस उत्थुआं श्रीनगर सत्त अट्ठ बजे पुज्जे ना जेल्लै शामी महाराज असें उत्थैं लैता पैह्लें इक कमरा अस फ्ही ओस दिन उत्थैं रुके असें आखेआ भई सवेरै अग्गें ई निकलना फ्ही अस महाराज ओह् नेहा प्लैन बनेआ अहें चलो भाई अगले दिन असें अमरनाथ ताहीं जाना मोटरसाईकल उप्पर गै महाराज उत्थुआं कोई अमरनाथ होर कोई डेढ सौ दो सौ किलो मीटर हा अस महाराज सवेरै कोई अट्ठ बजे निकली गे अपने अपने होटले कोला अट्ठ बजे महाराज निकले चक्कर पता केह होएआ साढ़े बिच्च ना इक मोटरसाईकले दा टैर पैंचर होई गेआ टैर पैंचर होई गेआ असें चक्कर चड़ी गेआ महाराज कुसै नी आवा कुत्थुंआं टैर आह्नचै उत्थैं कोई हट्टी बी नेईं कोई कश महां एह केह् होई गेआ महाराज फ्ही आखदे नी जेल्लै थुआढ़ी गल्लां अगर बुलंद होन तां फ्ही उप्परा आह्ला बी थुआढ़ा साथ दिंदा महाराज पिच्छुआं ना इक टवेरा आवा दी ही ओह्दे च महाराज ऐ हा इक मकैनक बंदा असें उसी आखेआ यार मोटरसाईकल दा टैर बेही गेआ पैंचर होई गेआ केह् करचै ओस महाराज कोई मदद मुदद कोई बंदे बुंदे सद्धे ओह्दे गै उत्थें दे गै उस लाके दे गै हे ते उस महाराज देउड़ेआ टैर लवाई देउड़ेआ उस दिन असें होएआ के यरो इक कन्नै ना बंदा ओह् मकैनकी बंदा बी चाहिदा एह् जे टूर उप्पर तुसें जाना होऐ इन्नी दूर जाना होऐ महाराज जरूरत पेई जंदी फ्ही महाराज जेल्लै मोटरसाईकल ठीक होएआ अस गे उठी अग्गैं अमरनाथै गी महाराज उत्थैं स्हेई चक्कर पता केह् पौंदा उत्थैं उप्पर जाना होऐ ना अमरनाथ उप्पर टैंट टुंट दा बड़ा अस अपने कन्नै टैंट टुंट लेइयै गेदे हे असें अपने टैंट टुंट लाया भई अगले दिन असें उप्पर चड़ाई चड़नी ही महाराज जिस जित्थैं असें टैंट लाया नी उस दिन महाराज उत्थैं होई बरखा ओ हो हो ठंडोई गे महाराज अस इन्ने ठंडोए इन्नी बरखा होई महाराज असेंगी समझ नी आवै महां एह् कुत्थैं फसी गे टैंट बी कोई इन्ने स्हेई थोह्ड़ी हे की भैं पानी बी रोकुड़न असें सोचेआ एह् जगह् बदलनी पेई ते इन्नी बरखै च महाराज मोटरसाईकल बी कियां चलाना बा महाराज असें हिम्मत कीती महां चलो हून चलना ते ऐ फ्ही महाराज अस कि असें जेह्ड़े टैंट हे लाए दे असें मैदान उप्पर हे लाए दे होटल हा उत्थुआं कोई सत्त अट्ठ किलो मीटर दूर महाराज बड़ी मुश्कलै कन्नै अस उत्थैं अग्गै तकर पुज्जे फ्ही होटल कीता फ्ही उत्थैं जाइयै महाराज होटल कीता ते फ्ही कोई राह्त दी सांस आई असेंई बरखा फर्क पेआ नेईं ते महाराज अस उस दिन इन्ने सिज्जी गेदे हे केह् सनां तुसेंई बाकी इ'यै महाराज मोटरसाईकल उप्पर कदें मेरे आखने उप्पर ना दोस्तें कन्नै जाओ मजा आई जंदा महाराज कसमै नजारे आई गेदे हे इस बार बोह्त मजा आया मिगी